ہیلو ہاں جی اور بتائیے ہاں بس بڑھیا چل رہا ہے اور آپ بتائیے آپ کا کیسے چل رہا ہے کچھ نہیں بس جی بیٹھے تھے اور بتائیے گھر ور پہ کیا پینٹ وینٹ سب ٹھیک ہو رہا ہے ہاں ہمارا تو ٹھیک بھی نہیں ہو رہا ہے یہ مطلب بار بار تو اسے صرف ادھر ادھر کر دیتا ہے یہ کام کو ہاں بس سب ٹھیک ہے اب کیا بتائیں اب آپ ہی سنا دیجیے ہاں سب ٹھیک ہے اور تو اور آپ کی بتائیے ہاں سب کام ٹھیک ہے اور آپ کے کام کیسے چل رہے ہیں ایسی یہ ہے کہ مطلب فین وین میں پروبلم ہو جاتی ہے تھوڑا جی ہاں جی ہاں جی اور بتائیے ہاں سب کچھ ٹھیک ہے بس ویسے ہی یہی تھوڑا پروبلم پانی میں پروبلم ہو جاتی ہے ایسے ہی ٹنکی ونکی کام کرنا بند ہو جاتی ہے اس سے ٹھیک کروا لی تھی مگر کیا ہے نا کہ انہوں نے ایسے ہی آ جاتے ہیں اس پہ بھی کھا اوکے چلے جاتے ہیں پچھلے مہینے آپ کی بھی تو خراب ہوئی تھی آپ نے کہاں سے ٹھیک کرائی آپ کی بھی تو خراب ہوئی تھی پچھلے مہینے آپ سے آپ نے کہاں سے ٹھیک کرائی ٹھیک